हैल्लो हां भाईया इत्थै कम्पयूटर दी ओह् केह् नांऽ कम्पयूटर दी सक्रीन होंदी ठीक में ओह् करानी ही मेरा इक्क कम्पयूटर ऐ ऐक्च्यूलि मेरे कम्पयूटर दी सक्रीन भज्जी दी ही ते ओह् में कंपनी ऐ सविफ्ट

आहो नेईं पैह्ले शीशा भज्जा ते सिर्फ शीशा हा भज्जा ते किन्नी देर धोड़ी चलदा रेहा फ्ही केह् होआ जे किश देर बाद न ओह् इ'यां केह् आक्खदे बक्खरियां बक्खरियां लाइटां जेहियां चलन लगी पेइयां ते कोई क्लियर लक्रीन नेईं ही होआ दी ते ओह् चक्कर होए दा ऐ पैह्ले छड़ी सक्रीन भज्जी दी ही ते मीं सोचेआ चला दा ते चलन देओ ठीक कराया ते होई जाग ठीक ओह् मड़ा मिगी पता नेईं हा जे सस्ता पेई जंदा हा कम्म तां बी पर चल हून केह् करना ठीक ते कराना गै ऐ लोड़दा बी ऐ कम्प्यूटर ते किन्ने दा पेई जाग जेह्की कॉस्ट पूरी टोटल अच्छा जे ज्हार पैंठ सौ रपेऽ दे बिच्च अच्छा अच्छा ते फ्ही अगर अं'ऊ तुसेंगी अज्ज देगी तां कम्प्यूटर मिगी किन्ने दिनें बाद थ्होई जाह्ग अच्छा अच्छा त्रै दिनें बाद थ्होई जाह्ग तोलै नीं थ्होई सकदा ऐ नेईं नेईं कम्म तुस ठीक करेओ हां ओह् बी गल्ल ऐ हां ठीक ठीक कोई नीं तुस कम्म टाइम लाइयै करेओ शैल होनी चाहिदी सक्रीन ते ठीक ऐ फ्ही ऐ अ'ऊं चलो ठीक ऐ ठीक ऐ भाईया